میں پچھلے دس گیارہ سالوں سے دہلی شہر میں مقیم ہوں اس وجہ سے یہاں پہ بہت کم کم ایسا سابقہ پڑتا ہے کہ یہاں بجلی نہ آتی ہو یہاں چوبیس گھنٹے بجلی کی فراوانی ہوتی ہے کبھی کبھار کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے ایک گھنٹے آدھا گھنٹے کے لیے بجلی میسر نہیں ہوتی اور موسم کے حساب سے اس ان اوقات میں جب کہ بجلی چلی جائے تو کاموں پہ اثر پڑتا ہے جیسے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ٹمپریچر کس طرح کا ہے گرمی کا موسم ہے تو اے سی وغیرہ چلانا ناممکن ہو جاتا ہے بجلی کا نا موجودگی میں تو اس سے کام کا نقصان ہوتا ہے لیکن یہ وقفہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مختصر ہوتا ہے اس وجہ سے بہت زیادہ نقصان یا بہت زیادہ خصارہ نہیں ہوتا سردیوں کے مہینوں میں بجلی کی بچت ہوتی ہے اس میں زیادہ استعمال نہیں ہوتا گرمی کے موسم میں بجلی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور اس کی جو ہے کھپت زیادہ ہوتی ہے